भारतीय शिक्षा व्यवस्था बड्ड नीक छैक किछु राज्य पिछड़ल छै भारतमे जेना बिहार ओकर मुख्य चुनौती छै जे लड़की कऽ पढ़ऽलए नहि देल जाय छै लड़की कऽ आगाँ बढ़ेलक कोइ कोनो अथी नहि कएल जाय छै कोशिश नहि कएल जाय छै जातिवाद एहिमे मुख्य कारण छै भारतीय शिक्षा व्यवस्थामे जहि कारण आगाँ चलि कऽ ओकरा दिक्कत होइ छै किछु